وعلیکم السّلام جی بولیے جی میں پرنسپل میم بول رہی ہوں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اچھا اچھا اچھا آپ عرش کی ممی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کیسی ہیں الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ آپ ہاں پڑھنے میں ٹھیک ہے جہاں تک مجھے اُس کی کوئی کمپلین تو نہیں ملی ہے نہ اُس کی کوئی شکایت اُس کی اُستاد نے کی ہے باقی باقی سب ٹھیک ہے اچھا تو میں کوشش تو کر سکتی ہوں لیکن بات یہ پڑ رہی ہے کہ بچوں کا کا اٹینڈینس کافی کم ہو رہی ہے تو میں زیادہ کچھ نہیں کس لیے چاہیے چھٹی اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں آپ کو مل تو جائے گی لیکن آپ چار دِن سے زیادہ مت لیجیے گا کیونکہ چھٹی اٹینڈینس کافی کم ہو رہی ہیں تو اُس سے بچوں کی پڑھائی میں کافی دکتیں ہوتی ہیں پھر جی جی ٹھیک ہے بلیکل آ جی بولیے جی آپ اُس کی کلاس ٹیچر کو آپ کلاس اُستاد کو آپ ایک اپلیکیشن دے دیجیے گا اُن اُس میں میرا ڈال دیجیے گا اب میں مجھ سے سائن کرواکے اُن کو دے دیجیے گا تو آپ کو مل جائے گی چُھٹی آپ کے بیٹے کے لیے جی آپ اتنا کردو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت اللہ حافظ